बे सोंथिनि सोंनाया सुबुं लायै सुबुं गोबां फाराग्थि थागोन मानो होनोब्ला बयनिबो साननाया एखे बा समान नङा बेबायदिनो सासे सुबुङा साननो हागौ जे मोनसे फरायनायनि बिथिंआव गावनि थांखिखौ लानो सानदोंब्ला बा दादोंब्ला बेयो गावनि फरायनायखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिन लानानै थांबाय थागोन जेरै सासे फरायसाया गावनि फरायनाय जोबनायनि उनावहाय मोनसे फरायनायनि बिथिंआवनो बा सासे प्रफेशार बा तिचार जानो सानोब्ला बे गावनि फरायनायखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिम लांगोन आरो जेरै पिऐत्सदि फोर खालामनो सानोबा बियो गावनि फरायनायखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिन लांबाय थागोन आरो माखासे रिसार्स फोरनि बिथिंआवबो बिथांआ इन्टारेस्त लानो सानलांबाय थागोन थिग बेबायदिनो जायहा फरायनायनि बिथिंआव बारा गोसो गैया बिसोरनि सान्नाया आलादा जागोन बा गुबुन जागोन मानो होनोब्ला बिथांमोना सान्नो हागौ जे फरायबाय थायोब्ला बिथांमोननि जे न'खरनि थाखाय हेफाजाब होनांगौ थायो बे खेत्र'आव बिथांमोना उन जालांनो हागौ आरो माखासे सुबुंफोरा सान्नो हागौ जे दानि सितुवेसन खौ नायोब्ला माखासे बा गोबां सुबुंफोरानो फरायनानै ओरैनो थागारनानैसो दं बेखौ नुनानैबो माखासे सुबुंफोरा गावनि फरायनायखौ गेजेरावनो दोन्थ'योब्ला ग्रेजुवेसन सिम फरायनानै बेनि उनावहाय गोजौसिम थाखोआव दावखोनो साना आरो माखासे सुबुंफोर दं जायफोरा ग्रेजुवेसन नि उनाव एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नि उनावथ' थाङा नाथाय माखासे साख्रि बा कम्पितितिभ एग्जाम्स फोरनि थाखाय प्रिपारेसन बा तैयारि खालामनायाव गावनि समखौ थिसन्नानै लायो होयो थिग बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा जेरै न'खराव प्रब्लेम थायोब्ला फरायनो गोसोबाबो बिसोरो मोनसे फरायसालि बा सोलोंसालिमायाव गावनि मुंखौ थिसन्नो हाया आरो बिसोरो फरायनायखौ नागारनांगौ जायो आरो गुबुन मोनसे खामानियाव जरित' जानांगौ जायो थिग बेबायदिनो माखासेफोराहाय आरोबाव दंबावो गुबुन टाइप नि स्टुदेन्त फोर जायफोरा जायफोरनि न'खरावहाय बिमा बिफाफोरा फालांगि खालामो थिग बेबायदिनो फालांगि खालामग्राफोरनि जाय न'खरनि गथ' बा स्टुदेन्त बियो सान्नो हागौ जे गावनि फेमिलि नि फालांगिखौनो गोजौसिम लानानै थांनो आरो बिदि सान्नायावनो बिथांआबो गावनि फरायनायखौ दोन्थ'नो बा लाखिथ'नो सान्नो हागौ आरो गोबां रोखोमनि सात्रफोर दंबावो जायफोर गोजौसिम फरायनो सानो नाथाय सिगांनि जा फरायबोनाय बेफोरावहाय बांद्राय मोजां बा मोजां जौखोन्दो लाखिनो हायियाव बिथांमोना मुं थिसन्नो नो थाखाय इलिजिबोल जाया